खाना बनाने का शौक मुझे पहले से ही रहा है मैं छोटी थी तब भी मेरी मम्मी की हेल्प करती थी जब भी खाना बनाने के लिए सब्ज़ी का तैयार करती रहती थी तब मैं उनके साथ बैठ कर उन सब्ज़ियों को जैसे बरबट्टी जैसी सब्ज़ियाँ हैं तो उन्हें तोड़ने में उनकी मदद किया करती थी या फिर सब्ज़ी में जो आलू डालते हैं टमाटर डालते हैं उन्हें काट कर तैयार कर दिया करती थी तो इससे ये होता था कि खाना बनाने में उनकी भी सहायता हो जाती थी और मेरा भी शौक पूरा हो जाता था खाने की यदि बात करें तो खाना बनाने का शौक मुझे मेरी माँ ने ही सिखाया मुझे खाना बनाना और खाना आज मैं अपने शौक के रूप में अपनी हॉबी के रूप में यदि खाना ले रही हूँ तो इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे मम्मी पापा को जाता है क्योंकि इन्होंने मुझे भी बताया कि हमारे जीवन में जितना पढ़ना लिखना आवश्यक है उतना ही हमें खाना बनाना आना भी आवश्यक है यदि हम सिर्फ़ पढ़ रहे हैं हमें खाना बनाना नहीं आता तो ये गलत है हमें हर चीज़ में परिपूर्ण रहना चाहिए क्योंकि समय कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है कभी ये होता है कि मम्मी यहाँ घर पर नहीं होतीं तो हमें खाना बनाना पड़ जाता है बस इसी चीज़ से मैंने खाना बनाना सीखा और आज खाना बनाना मेरी एक हॉबी है